भारत देश में विविध क़िस्म जा धर्म मिलंदा आहिनि हर धर्म जा पंहिंजा पंहिंजी हिकु परिभाषा आहे हिकु पंहिंजो कारणु आहे असां सालनि सां गॾु रहंदा आया आहियूं अॻियां बि गॾु रहंदा ईंदासीं असां भाईचारे सां रहंदा आहियूं हुनसां ई देश सफलु थींदो असां गॾु रहंदासीं त वापार में पढ़ाईअ में वधंदा ईंदासीं जेतिरो असां गॾु रहंदासीं अनेकता में एकता रखंदासीं हुनमें पंहिंजी भलाई आहे ऐं असां अॻियां ईंदड़ पिढ़ीअ जी भलाई आहे ॿिए धर्म मां असांखे सुठी सुठी ॻाल्हियूं सिखणु खपनि ऐं पंहिंजे जीवन काल में अपनाइणु खपनि